हलो हाँ बोलिए जी आपको में रहते है आप तो क्या क्या चीज जो है पूजा पाठ के लिए मिलता है देखने के लिए हम लोग भी पूजा करने के लिए हाँ मंदिर कौन कौन सा मंदिर है भगवान है न वहाँ पर भगवान है वहाँ पर जो सुनते हैं लेकिन देखे नहीं हैं तो वही आपसे पूछते हैं में तो सुनते हैं कि दुर्गा जी बहुत लगते हैं आपको यहाँ पर आपको गाँव में और गोबिन्दपुर में भी सुनते हैं कि बहुत भारी मेला लगते है दुर्गा पूजा हाँ तो वही आपसे पूछ रहे हैं जो हम लोग कभी गए नहीं उन लोग से देखते हैं पर बताते हैं इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं ठीक हाँ तो ये पूछ रहे हैं कि पटना में गाईघाट है न वहाँ पर भगवान है और चीज रहता है वहाँ पर देखने के लिए वहाँ पर

हाँ तो वही आप पूछना था हमको ये नहीं है न पूछ रहे हैं कि तब देख देखने जाएंगे हँ त वही पूछ रहे हैं तो वही पूछ रहे हैं कि कहाँ पर अच्छा अच्छा मेला हाँ हाँ और जानते हैं लेकिन देखे नहीं हैं जानते हैं लेकिन देखते नहीं है कभी नहीं वही आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर गाँव में कौन सा मेला रहता है अच्छा अच्छा कौन सा मंदिर है पूजा करने के लिए अच्छा अच्छा घूमने के लिए अच्छा अच्छा वही पूछ रहे हैं हाँ जानेंगे तब न जाएंगे पता चलेगा तब न जहाँ पर रहता है देखने जाएंगे घूमने जाएंगे तब न जाएंगे घूमने के लिए

वही न नहीं न होता है शांति से पूजा होता है न वही पूछ रहे हैं गाँव में जाते हैं तो मेरा हल्ला झोल झमेला होते रहता है उसीलिए पूछ रहे हैं शांति रहता है न आपको गाँव में हाँ तो वही पूछ रहे हैं

हाँ ठीक है तो वही पूछ रहे हैं आपसे और क्या कुछ मंदिर के बारे में पूछना था तो पूछिए लिए मेला देखना था मंदिर भी घूमना था पूजा पाठ करना था वही पूछ रहे थे